हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और हिंदी का ही उपयोग करना चाहते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हिंदी का ही प्रयोग जाए की हम किससे हम समझ सके और हमारे ग्रामीण लोग भी समझ सके किसी को हम समझा सके हम हम लोग को इसे इसे दूसरे लोग को भी सेयर कर सके कि हम हिंदी बोलकर पढ़कर हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ का हिंदी भाषा है और बैंक में भी हिंदी का प्रयोग करते हैं और हमारे यहाँ भी प्रयोग ग्रामीण लोग भी करते हैं हमारे यहाँ हम सब लोग हिंदी का ही प्रयोग अंग्रेजी है अंग्रेजी में हम लोग नहीं समझ पाते हैं और समझा भी नहीं पाएँगे क्योंकि हमा हम लोग हिंदी भी समझते हैं और समझाने का भी कोशिश करते हैं कि हिंदी समझ ले तो बहुत अच्छा होगा उतना हम लोग अंग्रेजी में नहीं समझ पाते हैं समझा भी नहीं पाएँगे इसलिए हम लोग का बोल कहते हैं क्या सो हिंदी ही हमारी मातृभाषा है और हम हिंदी को भी यह समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं इसलिए हमारे यहाँ लोग लेन देन भी करते हैं तो हिंदी मातृभाषा में ही करते हैं इसलिए हम लोग भी क कहते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ हिंदी प्रमुख भाषा है हिंदी ही है इसलिए हम हिंदी का उपयोग करते हैं और होना भी चाहिए कि और आदमी को हम समझ सके हिंदी भाषा हमारे यहाँ लोग भी अंग्रेजी में बोलते हैं और लेकिन हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं बहुत कम से कम भाषा हम अंग्रेजी में समझते हैं इसलिए उपयोग हम करते हैं हिंदी में हिंदी का भाषा हर एक आदमी हर एक लोग भी समझ सकता है इसलिए हिंदी का ही उपयोग करना चाहिए और हम लोग भी चाहते हैं की हिंदी का ही उपयोग करें और करनी चाहिए ऐसे हर एक आदमी हर एक बच्चा हो या बूढ़ा हो कोई भी आदमी हो सब समझ सके हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है हिंदी